क्या आपके स्टुडियो से मैं शेफ़ाली मैडम बात कर रहीं हैं मैडम हमारे यहाँ शादी है तो हम को फ़ोटोशूट करवान करवाना है अब ग्वालियर से बात कर रहा हूँ कृष्णपुरी मुरार ग्वालियर मैंने पहले भी एक बार हमारे यहाँ शादी थी तो हम ने पहले भी आपके यहीं से फोटोशूट करवाई थी हमारे यहाँ दोबारा से शादी है तो हम चाह रहें हैं कि भाई आप से फ़ोटोशूट करवाएँ हमारे यहाँ तीस तारीख़ की शादी है और आप दो दिन के लिए अट्ठाईस उनतीस तीस तीन दिन आपको हमारे यहाँ रहना है हमारे क्योंकि शादी के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो हमें सारे प्रोग्राम का फोटूशूट करवाना है जी तो फिर आप हमें बताइए के आपका चार्ज क्या रहेगा

ठीक है लेकिन हमें आपके कुछ डैमो चहिए जो आपने पहले जो फ़ोटू खींचे हैं उनका डैमो हमें आप दे सकते हो हाँ हाँ

तो आप हमारे घर आ सकते हो तो आप डैमो ले कर आप हमारे घर आ जाइएगा कृष्णपुरी मुरार गवालियर लक्ष्मी निवास तो आप कब तक आ जाएँगी हमारे यहाँ तीस तारीख़ को

आप आज शाम तक आप आ सकते हो हमारे यहाँ डैमो ले कर आज शाम को आठ बजे के बाद आप हमारे घर पर आ जाइएगा डैमो ले कर पता नोट कर लीजिएगा लक्ष्मी निवास कृष्णपुरी मुरार ग्वालियर ठीक है धन्यवाद